सूरत जा असांजी सूरत सोने जी मूरत आहे सची में हीअ पावन ऐॾी मस्तु प्यारी भूमी आहे हिते त हीरनि जी खाण आहे चवंदा आहिनि वॾा जंहिं सूरत में न कमायो अथईं किथे न कमायो ऐं हीअ ॿी ॻाल्हि हितां जा माण्हू बि ऐॾा प्यार वारा आहिनि अपनापन अथनि भाईचारो सुठो अथनि हिक ॿिए सां बॉन्डिंग बि सुठी अथनि कंहिं खे कुझु थियो न आहे सभु गॾु में संग में पंहिंजो सहियोग ज़रूरु ॾींदा आहिनि ऐं हिते धर्म जा बि कर्म कम सुठा थी रहंदा आहिनि हिते घुमण लाइ बि जामु प्यारियूं प्यारियूं जॻहियूं आहिनि जीअं डुमस जी बीच आहे अंबिका निकेतन आहे सन साइन जेकी आहे वॾी साइंस सिटी उहा बि प्यारी आहे ॾिसण जे लाइक़ु आहे अहिड़ा घणेई जॻहियूं आहिनि जो लुभाईंदड़ आहिनि स्कॉन मॉल आहे शॉपिंग करणु ख़ासि माण्हू ॿाहिरां खां असांजे सूरत में ईंदा आहिनि भई सूरत में असां जी मस्तु पूरी शॉपिंग थी वेंदी हितां जा सुपर मार्केट आहिनि टेक्षटाइल मार्केट आहिनि उहे बि जामु मस्तु आहिनि हिकु माण्हू शइ वठणु वञे पाण सां ॾह शयूं गॾु आणींदो ई आहे वरी छोटा पूल बि आहे उते बि हिक खां हिकु सुईअ खां वठी वॾी वॾी शयुनि ताईं सभु शयूं मिली वेंदियूं आहिनि ऐं हिते हिकु ऐॾो प्यारो असांजो एरिआ आहे रामनगर उनजो छा चवणो रामनगर में सभु सिंधी माण्हू रहंदा आहिनि सिंधी ऐॾा प्यार वारा आहिनि हिक ॿिए खे सहियोग करनि जेका बि मेला अचनि चेटीचंडु आहे सभु गॾिजी सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि ऐं सिंधी समाज में जामु अपनापन आहे सूरत में जेको बि अचे रामनगर जी ज़रूरु मुलाक़ात करे उते नास्ता बि मस्तु मस्तु मिलंदा आहिनि ऐं उते सूरत में असांजी गार्डन बि ऐॾा मस्तु आहिनि ब्यूटिफुल मंदर टिकाणा बि मस्तु आहिनि मुंहिंजी त ख़ुदि मुंहिंजी माता हर नेम टेम ठहियलु अथसि दरॿार वेंदा ई आहिनि शाम जो मथो टेकणु ऐं हेॾो वॾनि खे बि सुठो लॻंदो आहे शांति प्रकाश जो रामनगर में आश्रम आहे उनजा दर्शन ज़रूरु अची कजो उते हेॾो सुठो नमूने ब्लेसिंग ॾींदा आहिनि आए दिन संत ईंदा आहिनि ऐं पावन भूमी अथव त रामनगर बि जेको बि अचे स्वामी टेऊंराम आश्रम जो दर्शन ज़रूरु ज़रूरु करे सूरत में त ईअं जामु कुझु आहे घुमण लाइ मॉल बि प्यारा प्यारा आहिनि गार्डन्स बि आहिनि सुठा सुठा मंदर टिकाणा बि सुठा सुठा आहिनि ऐं उनसां गॾु हितां जा माण्हू बि जामु सुठा सुठा आहिनि